तो जैसा कि हम आज कल के बच्चों को देखते हैं जो मोबाइल के प्रति गेम खेलते रहते हैं और और हम जब पुराने समय में जाएँ तो लोग जो होते हैं बाहर जो गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं आप जानते हैं कि क्रिकेट ऐसा गेम है जो अंग्रेज़ों द्वारा डिस्कवर किया हुआ है जो अब हम अब हर लोग क्रिकेट खेलते हैं आज गली मौहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं चैस खेलते हैं आदि इन सभी प्रकारों के गेम खेलते हैं बच्चे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बैडमिंटन होता है वह सानिया मिर्ज़ा जो हमारे भारत में से एक ऐसी स्त्री है जिसने यह गे यह गेम खेला और अपने इंडिया का नाम भी रोशन किया था और जो अलग अलग तरीक़े के जो गेम प्रसिद्ध गेम होते हैं वह आज हर गली में हर बच्चा खेलता है और हर लोग खेलते हैं चाहे वह अपने घर में खेलें चाहे बाहर खेलें ऐसे कईं तरह के तरीक़े के गेम खेल कर वे लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आज फ़ोन में और गेम खेलने लग जाते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है और दूसरे लोग जो होते हैं वह बाहर और भी तरीक़े के गेम खेलते रहते हैं जैसे कि बैडमिंटन और चेस लूडो और हॉकी जो होता है वह भी अपने भारत का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गेम है और बहुत सारे लोग खेलते हैं जैसे कि कबड्डी भी है